हाँ हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छे अस्पताल और मेडिकल की सुविधा है काफ़ी इस तरह की मेडिकल मिलते हैं यहाँ पे जिनमें सस्ती भी दवाइयाँ आती हैं और महंगे भी आती हैं जिस तरह की बीमारी होती है उसे उसी तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं जिस किसी को काफ़ी बड़ी बीमारी हो तो उसे महंगी दवाइयाँ मिलती हैं और जिसकी छोटी बीमारी हो बुखार जैसी उसको सस्ती दवाइयाँ मिल जाती हैं एक काफ़ी अच्छी सुविधा है और घर पर जाकर डॉक्टर मरीजों को देख लेता है ये काफ़ी अच्छी सुविधा है कोविड महामारी के दौरान इंडिया में काफ़ी हालत बुरी हो गई थी क्योंकि कोविड महामारी के दौरान मेडिकल सुविधाएं काफ़ी महंगी हो गई काफ़ी महंगी होने के कारण गरीब लोग मेडिकल सुविधा नहीं ले सकते लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आई और वो उनका पेमेंट नहीं कर पाते थे इसलिए देख भाल करने में काफ़ी लोगों की मौत हो गई स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहने के कारण काफ़ी गंभीर रहे और वो उनको को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब जाके कुछ स्वास्थ्य के बारे में हमारा राय अब बदली है और हमारे क्षेत्र में अच्छा बेहतर स्वास्थ्य देखभाल करने लगे हैं कोविड महामारी खत्म होने के कारण अभी हमें सारी सुविधाएं पहले जैसी मिल रही हैं